पंदरा फेब्रुवारी हो म्हजो वाडदीस आनी त्या त्या दिसा म्हजो आजेचोय बड्डे पंचवीस पंचवीस डिजेंबर हो ह्या दिसा क्रिसमस आनी म्हज्या आजेचो लग्नाचो दीस एकतीस जानेवारी ह्या दिसा जॉन बोस्को हांचें फेस्त आनी त्या दिसा म्हजो आवयचो आवयचोय जल्माचो दीस चोवीस जून हाचो डेडीचो बड्डे आनी त्या दिसा सांज्यांव म्हणून तीन तारीक मेयाची ह्या दिसा फे खुरसाचें फेस्त